हैलो जय झूलेलाल भारत एजंसी मां हितां दिल्लीअ मां थी ॻाल्हाया पई मां पंज साल पहिरियों पर विदेश में रहंदी हुअसि कनेड़ा रहंदी हुअसि हाणे मां हिते प दिल्लीअ में शिफ्ट थी आहियां त मूंखे प मुंहिंजो नओ मूंखे सिलेंडर कनेक्शन खपे त मां उहो कीअं वठनि थी चाहियां मां वठनि थी चाहियां कीअं वठां मूंखे हिते मां पंहिंजे मे उहो कीअं आहे केतिरे थो मिले पियो ऐं मां पंहिंजो बुक थी कराइणु चाहियां कंहिंजे नाले थींदो उन में छा छा मतिलबु डॉकोमेंटस लॻंदा उहो तव्हां मूंखे सॼो ॿुधायो भई उन में छा छा लॻंदो घणा पेसा लॻंदा ताकी मां ईअं करायां त भई कॾहिं अन असांजे घरु ईंदो ऐं कॾहिं ईंदो केसि ताईं बुक थींदो इहो सॼो तव्हां मूंखे ॿुधायो छोजो मूंखे जल्दी जो जल्दी खपे सिलेंडर मूंखे ॾाढी परेशानी थी थिए पई हिन टेम ॿार बि आहिनि घर में इन करे मूंखे जल्दी खपे त तव्हां मूंखे ॿुधायो की उन में सिलेंडर बुकिंग में घणा पेसा लॻंदा मूंखे गॾ में छा छा सामान मिलंदो वरी उन खां पोइ वरी मतिलबु केतिरे टाइम में ईंदो हर महीने मूंखे पेसा भरिणा आहिनि इहो सभ तव्हां मूंखे ॿुधायो ऐं मुंहिंजी बुकिंग कॾहिं थींदी अगरि इहो ॿुधायो ऐं मां प मां हिते पंजाबी बस्ती में रहंदी आहियां मां तव्हांखे एड्रस वग़ैरह सभु ॿुधायां थी तव्हां मूंखे ॿुधायो की केतिरे टेम में थींदो बुकिंग ऐं घणा पेसा लॻंदा इहो सॼो मूंखे डिटेल ॿुधाए छॾो जय झूलेलाल